हाँ भैया आपके यहाँ से जो साड़ी लिये थे हम वह साड़ी बहुत ही अच्छी है और उ कभी खराब भी नहीं हुए अब भी पहन के अगर निकलते हैं हम तो बाहर मतलब सब लोग यही तारीफ़ करते हैं कि क्या आज ली हो आप अभी ले कर आई हो इसलिए बहुत अच्छी साड़ी है जो भी लिए हैं उसका कलर भी नहीं गया है बहुत अच्छी साड़ी है वह और कहीं भी अगर पाल्टी वगैरह में भी कहीं भी हम जाते हैं तब यह ही साड़ी पहन कर जाते हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी साड़ी है वो वह पेहनने के लिए मतलब महसूस ही नहीं होता कि जो मतलब कोई मतलब खराब हो बहुत सुन अच्छी साड़ी है हमारी सामान बहुत अच्छे देते हैं जो मिलता है और यहाँ जो भी मतलब देते हैं न बहुत अच्छे देते हैं जो कि पहनने पर महसूस भी होता है बढ़िया हैं काफ़ी लोग तारीफ़ भी करते हैं हम लोगों की जो कि मतलब इतनी अच्छी साड़ी आप पहन के आए कहाँ से लिये हैं कौन दिया है तो हम बोलते हैं कि जे यह बड़ी अच्छी साड़ी है हम दुकान से लिए हैं दुकान वाले भैया बहुत अच्छी साड़ी जिसका कलर भी नहीं गया है कलर भी खूब अच्छा है वह पहनते हैं हम डेली में मतलब भी पहनते हैं कभी कहीं जाते आते हैं तो भी पहन लेते हैं लेकिन साड़ी का कलर आज तक नहीं गया साड़ी मेरी वैसी की वैसी है आज भी लोग देखते हैं तो बोलते हैं अभी ले कर आई हो आप जो कि मार्केट से लिए थे इतनी अच्छी यहाँ पर मिलती है साड़ी जहाँ की कोई मतलब दिक्कत नहीं है